आयकूंक येता तुका हेलो हय हय येता आतां हांव बरें आसा गो हय बरें दिसानासले न्हू कशें येतले आसले आनी कितें जाले कितें सांगला बीन आमकां हय आतां खंयचे तें प्रेजेंटेशन

म्हटगूत सेम टॉपिक न्हू आमी कितें एसाइनमेंट दिलां न्हू तेजेरूत हें ए करप प्रेसेन्टेशन करप

आं आं ओके फक्त पांच मिनटां आं आं बरें

ती आतां केन्ना दाखयतलो

आं तें आतां शेनवारा दिसा आं जर तर शेनवारा दिसा हॉल तर एवेलेबल आसा जाल्या आमकां तो डॉक्यूमेंट्री दाखयतलों नाजाल्या प्रेजेन्टेशन करतालो आनी मागीर आय ए से प्रेजेन्टेशन सोमारा दिसा घेतलो आं सांगली पयली ती ये एसायंनमेन्ट आनी प्रेजेन्टेशन धरून एक जाली आनी दुसरी आसा तेणी रिटर्न दिता सांगला आनी ती केन्ना बुधवारा दिसा आनी तें हेवूय आसा मगो आमकां ग्रामीण साहित्याची आय एस ए ना म्हणल्यार सगळें फटा फट तर आमकां सगळें म्हणजे दो एडे प्रश्न आसतले त्या प्रश्ननातले कितलो म्हण विचारतलों आनी आमी कशें किदें बरोवपाचे तें काय ना कांयच ना सांगूग आं बरें चल दवरतां हांव आं